مشرقی دہلی میں رہنے والے لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں مسلمان اپنے ثقافتی تہوار جو مناتے ہیں وہ عید اور عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے جو غیرمسلم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ثقافتی تیوہار جیسے دیوالی ہولی شنکراتی اور اس کے علاوہ بہت سارے تیوہار ہیں جس کو وہ مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی روایات اور اپنی عقائد اور بہت ساری چیزوں کی اس کے اندر عکّاسی نظر آتی ہے اسی طریقے سے مسلمان طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی وہ اپنی روایات اور اپنے عقائد کو پورے طور سے سامنے لوگوں کے پیش کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں